जिल्लै साढ़े घर बिच अस दाने बगैरा जां पानी रक्खने आं पक्खरुएं आस्तै ते ओह् बड़े सारे पक्षी उद्धर आंदे न जि'यां कि चिड़ियां होइयां निक्की निक्कियां चिड़ियां होंदियां ओह् बड़ी इयां प्यारियां लगदियां कन्नै तोते आंदे न कांऽ बी होंदे होर बी गिटारियां बड़े सारे पक्षी जेह्ड़े होंदे उद्धर आंदे न खाना खाने आस्तै लेकिन उंदे बिच्चों जेह्ड़ी निक्की निक्की चिड़ियां होंदियां ओह् मि बड़ी प्यारी लगदियां ओह् मेरा मतलब फेवरेट बर्ड होइया मतलब फेवरेट पक्षी जेह्ड़े न ओह् ऐ मेरा चिड़ियां क्यूंकि बड़ी क्यूट मतलब इयां निक्की निक्कियां बी बड़ी शैल लगदियां दिक्खने च